आमी झाडां लायता आसतना सगळ्या गजालींचो विचार करचो पडटा म्हणजे झाड खंयच्या मातयेंत बरें जातलें ताका उदक सारकें पडटलें कांय ना आनी ती माती जी आमी झाडां लावपाक घेतात ती बरी आसतली काय ना म्हणल्यार तें सगळें पयलीं पळोवचें पडटा झाड कसलेंय लावपा खातीर माती मातशी मोव आसची पडटा मातयेंत लायता जाल्यार आनी खडपां किंवा फातर ज्या जाग्यार चड आसता थंयसर झाडां जायना ती माती मोव करुनूच तें झाड लावचें पडटा पयलीं आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी झाडांक सारे घालता किंवा आनी कितां तेन्ना आमी पिशव्यो कागदां अशीं तशीं खंय उडोवपाक खरें म्हणल्यार उडोवप न्हय कित्याक तर तीं कागदां परत दुसऱ्या झाडांच्या मुनार वचून बसता प्लास्टीकच्यो पिशव्यो त्यो मुनार वयता मागीर तें सारकें जायना झाडाची वाड आडावन दवरता ती म्हणल्यार माती वाट लागूंक शकता तशें जाता तेन्ना आमी थोडीशीं झाडां अशीं आसता जाचेर खूब वेळा पक्षी येवन बसता आनी त्या टायमार आमी जशें झाडाक उदक घालता तशेंच एक ल्हानस्या आयदणांत तांकाय थोडेंशें उदक दवरल्यार जाता कित्याक पक्षी सद्या आमी पळयता की खूब कडेन पक्षी येता पूण आनी थोडे कडेन मरुनूय पडटा आतां जशें आमकां वत लागून त्रास जाता तशें त्या पक्ष्यांकूय त्रास जावूंक शकता आनी आमकां खबर आसा की वेग वेगळें उदक जें सगळे कडल्यान आसलें तें आतां सुकता किंवा तें बरें आसना नितळ आसना म्हणटकीच आमी बरें उदक पिवपा सारकें उदक थोडेशें तर आयदनांत अशें घालून खंयसरूय आमच्या वरान्दांत ना जाल्यार बालकनींत खंय दवरलें जाल्यार ते पक्षी येवन थंय पिवूंक शकता आनी झाडांच्या मदीं धर तशें तें घालून दवरलें जाल्यार बरेंच जातलें कित्याक तें तांचेंच एनवायर्मेंट कशें जाता तांचेंच घर अशें जाता सो आपल्याच घरांत कितें तरी बरेशें हाडून दवरलें जाल्यार कोणाकूय बरेंच दिसतलें